गुजरात जो जेको पारंपरिक नृत्य आहे मां उन में जेके गुजरात गरबा असां कंदा आहियूं उन जहिड़ो उहो असांजो मेन नृत्य आहे गुजरात जो गरबा जेके ईंदा आहिनि माता जा जॾहिं नवरात्रा ईंदा आहिनि असूअ में जेके ईंदा आहिनि उहा नव ॾींहं जेके नव नव ॾींहं जेके माता जा नवरात्रा हलंदा आहिनि त जॻहि जॻहियुनि हिते घणनि ई जॻहियुनि ते असां वटि उहे गरबा कंदा आहियूं ऐं गरबनि में घणेई अॼुकल्ह त मॉडन गरबा थी पिया आहिनि जेके शायदि ढंग जा न बि चवां मां पर साॻियूं जेके परंपराइक जेके गरबा आहिनि जीअं असां वटि हिकु आहिर कम्यूनिटी आहे जेके यादव जंहिंखें असां श्री कृष्ण भॻवान जा वंशज चवंदा आहियूं उन्हनि जा जेके पंहिंजा लोक नृत्य आहिनि उन उहे जेके लोक गरबा आहिनि उहे जेके आहिनि उहे हिकदमि सभिनी खां थोरा अलॻि ॾिसणु ईंदा आहिनि उहे मॉडन जेके अॼुकल्ह आधूनिक गरबा थियनि था पिचरुनि जे गाननि ते इन्हनि ते उन्हनि ते ई उन ते न कंदा आहिनि हुन में सभु माता जी जा भॼन ॻाईंदा आहिनि उन में सुठा सुठा कलाकार ईंदा आहिनि ऐं हिकु असां वटि गॾ ॿीं कम्यूनिटी आहे जेके स्पेशल उन्हनि खे उन्हनि जे गले में माता सरस्वती जो वास आहे ऐं उहे जेके गरबा ॻाईंदा आहिनि त जेके न नचंदड़ बि उन्हनि ते नचंदा आहिनि ऐं हिकु लंगा कम्यूनिटी थींदी आहे जेका जेके ढोल वॼाईंदा आहिनि जेके गरबनि में हक़ीक़त में त ढोल नगाड़ो अॼुकल्ह ढोल नगाड़ो इहे जेके वाद्य आहिनि उहे ॾाढो हिकदमि जेके आहिनि उहे पुराणा ऐं ओरिज़नल आहिनि बाक़ी अॼुकल्ह त जेके वॾा इंस्ट्रूमेंट निकिरी पिया आहिनि अॼुकल्ह उन्हनि ते गरबा थियनि था उहे पारंपरिक गरबा न आहिनि असांजा असांजे जेके गरबा आहिनि उहे जेके आहिनि अॼु उहा असां नंढनि ॻोठनि में वञी करे जेॾीमहिल ॾिसंदा आहियूं त उते घणनि ई हंधि इहो जेके असांजा लोक गरबा आहिनि जेके पुराने ज़माने में जीअं ॻाईंदा हुआ माता जा भॼन ॻाईंदा हुआ ऐं उन्हनि ते जेके गरबा थींदा आहिनि जेके असांजी गुजराती भेनरूं आहिनि उहे पंहिंजा जेके